پہلے ہم ڈرائنگ تھوڑی بہت کرتے تھے کوئی بول میں کلر کرتے تھے یا پھر عام لیکن جب مجھے انٹرسٹ آنے لگا تو میں نے شروع کرا پہلے میں اسکیچ وغیرہ ہی بناتی تھی اور وہ بھی پھل ٹوکری بیٹ بال یہ سبھی بناتی تھی اور جب میرا بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھنے لگا تو پھر میں نے شوشل میڈیا پہ آن لائن آن لائن ورک کیا پھر مجھے فین پیج بنایا ایک اور پھر میں اسکیچز بنانے لگی کافی اچھی لائک آتی تھی اس ایکزیکٹ نہیں بنا پاتی تھی لیکن اچھی بنا لیت تی بنا لیتی تھی لیکن پھر میں نے الیکھن بنایا فیس وغیرہ یہ سب بنایا اور پھر میں نے انہیں پوسٹ کرا تو یہ بہت اچھی بن گئی اور یہ ٹرینڈنگ پر چلنے لگیں مجھے ڈرائنگ میں میڈل بھی ملا ہے میرا ڈرائنگ بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور بیچ میں خراب بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے ڈرائنگ ایک کلا ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے